ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण समुदाय मे खेल खेलै के माध्यम सॅं व्यक्ति ताहि प्रकार के कौशल विकसित करि लै छै जाहिमे खेल कूद के माध्यम सॅं आदमी सबके दिमाग फ्रेस होइ छै जाहिसॅं बुद्धि बढ़ै छै आदमी सबके सोचय के क्षमता बढ़ै छै आओर खेल कूदके माध्यम सॅं लोक खेल कूदके माध्यम सॅं खेल कूदके कोटा सॅं लोक सबके नौकरी भेट जाइ छै जाहिसॅं लोक खूब कमबैत जेनाकि विराट कोहली क्रिकेट मे महान नाम हासिल करलै अछि आओर ओ ख़ूब कमबै छै नौकरी भेल ओकर खेल कूद के माध्यम सॅं नौकरी प्राप्त होइ अछि आओर दिमाग़ सॅं फ्रेस होइ अछि आओर खेल कूद के जेना फुटबॉल भए गेल क्रिकेट भए गेल फुटबॉल मे फुटबॉले खेलके आओर शारीरिक फुटबॉल कोनो भी खेल खेलके शरीरके फ़िटनेस मिलैत अछि आओर माइंड फ्रेस होइत अछि शारीरिक परिवर्तन आओर शरीरके फायदा करैत अछि